पहले रसोई घर में खाना कैसे बनाया था खाना जो है चुहला पर बनता था और पता के कहीं गाछी उछि से पत्ता ला कर चुहले में उपयोग कर के खाना बनता था और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया लकड़ी लकड़ी कहीं से बीन कर लाना पड़ता था या तोड़ के लाना पड़ता था और जो लेकर चुहले पर ही खाना बनता था और धीरे धीरे समय आगे मैं निक निकलता चले गया तो खाना गैस सिलेंडर लिया दिया तो हम लोग अब गैस सिलेंडर पर भी उपयोग करते थे रसोई घर में

हम बिजली की व्यवस्था नहीं था तो दीया या लनटेन जला कर काम खाना बना रहा था सब और अब तो नया नया नए नए सिस्टम आ गया मिक्सर मसीन आ गया तो अब जो मिक्सर मसीन इसमें जो है मसाला पीसा जाता है मिक्सी में अब पिसाया जाता है और पहले मसाला लोडी सिल बत्ते पर पिसाया जाता था अब तो खाना बनाने के लिए मिक्सन भी आ गया और बहुत तरक़्क़ी व्यवस्था आ गया खाना बनाने के लिए अब लेन कल लेन का सिस्टम आ गया घर में बिजली बल्ब धीरे धीरे आगे में बढ़ता बल्ब बहुत झलता रहता है लैंप की तरह से और यह ज्योत रहती है और उस गैस में ना पकाना बनाया जाता है जैसे कोई तो आ गया गेस्ट उस्ट आ गया तो जस्ट गैस वह गैस जलाया दिया जाता है और

बीस मिनट पंद्रह मिनट लग जाता था अब तो गैस का सिस्टम हो गया तो पाँच मिनट में खाना मैंन बात तो पाँच मिनट में रेडी हो जाता है अब खाने के लिए हो जैसे मेंगा बहुत जिसके लिए गैस सिलेंडर बहुत उपयोग की चीज़ें बड़े बड़े आप पहले रसोई या सब आता था तो खाना इस तरह से बनाया जाता था जो और चुहला उसको बना लिया जाता था और उसी पर टूपिया उपिया लगा कर और खाना बना रहा था लकड़ी लगा कर यह सिस्टम था अब तो बहुत अच्छा सिस्टम हो गया जो कि गैस सिलेंडर आ गया और मोदी जी बहुत ही अच्छा सिस्टम निकाल लिए उन बल गैस सिलिंडर और और बहुत अच्छा ऑफ़र भी देते हैं और हर कि घर में सब तरह कि गैस सिलिंडर चुहला सब आ गया समय से आदमी खाना बना लेता है समय से काम भी कर लेता है और खाना बनाने के झंझट उतना नहीं रहता थैंक यू जे